मैंने स्कूल जाते टाइम एक है ना बाज़ार से जा रहा था तो मैंने एक पेन ख़रीदा था अब मैं उस पेन को अपने साथ ले कर गया था मैंने उसको दुकान पर चला के देखा नहीं था तो मैंने बाहर जा कर उसको चलाया था तो वो पेन है ना यानी कि चला नहीं था और इधर उधर से वो क्या है कि उस में से स्याही निकल रही थी और पेन है ना बहुत यानी कि ख़राब था रुक रुक कर चल रहा था सही से मेरी राइटिंग नहीं हो रही थी उस पेन से और वो पेन है ना एक दम बहुत ख़राब था मेरी है ना उस में से पूरी स्याही निकलने के कारण मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए और वो पेन था जो बीस रुपये का था और उस पेन में से उसका इधर उधर से थोड़ा टूट भी रहा था मैंने उसको सही तरीक़े से देखा नहीं था तो वो पेन बहुत ख़राब था इस लिए तो मुझे वो पेन है ना बहुत बुरा लगा था